हाँ नमस्ते मैम बोल रहे हैं ना कि हमारे यहाँ जो है शादी है तो हमें आपके यहाँ से कुछ फूल चाहिए था हमें जैसे इश्टेज जैसे इश्टेज को डेकोरेट करवाना है और इश्टेज पर हमें जैसे नाम लिखवाना है तो हमें अच्छे टाइप का फूल चाहिए तो आप कौन से फूल हमें देंगे ये ज़रा बताइए इश्टेज पर जैसे इश्टेज पर ऐसे नाम लिखवाना है हमें

गुलाब का नहीं दीजिएगा क्यूँकि गुलाब का है ना वो सूख जाएगा जल्दी तो अच्छा नहीं रहे कित नहीं तो हमें अच्छे फूल चाहिए आपके पास जो बढ़िया स्मेल वगैर हाँ गेंदे लगवा दीजिएगा हाँ हमें अच्छे क्वालिटी के ही चाहिए हाँ इश्टेज पर हमें नाम के लिए गेंदे का दे दीजिएगा और हम हमारे यहाँ पूजा भी है तो हमें पूजा के लिए अलग से चाहिए थोड़ा अच्छे फूल और मंदिर को डेकोरेट करना है

हाँ हमें अच्छे हाँ आ हाँ अगर आप एक दो लोग को भेज दें तो कर दें हमारा काम ये पूरा हो जाए अच्छ जो अच्छे से डेकोरेट वगैरह करने आता हो वही हमें अच्छे से सब कुछ चाहिए हम् फूल भी अच्छा चाहिए और सब

और हमें गेंदे का फूल दे दीजिए और यह बेल का फूल ले लीजिए हाँ उसकी स्मेल अच्छी होती है तो आप हमें वह दे दीजिएगा हाँ ठीक है आपको जितना लगे आप लगा दीजिएगा बाकी पैसे हम दे देंगे हाँ मैम ठीक है और और एक दो आदमी भेज दीजिए यहाँ ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए हाँ दो कम से कम दो लोग चाहिए हाँ एक लेबर का बता दीजिए कितना लगेगा तो हम अपना अरेंज करेंगे ना पैसा हाँ अब हज़ार रुपये लेंगे दो हज़ार लेंगे ठीक है लेकिन हमें डेकोरेशन अच्छा चाहिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है नमस्ते